तो बोलिए लग जाएगा बताइए रेट पड़ जाएगा आपको कितने फैन लगवाना था आपको आठ नौ और नाइट कितनी लगवानी है आपको अच्छा आठ यहाँ लाइट लगवानी है तो लाइट मतलब कि सिम्पल वाली रहेगी कि या फिर बड़ी वाली मतलब कि एडवांस लेवल की रहेगी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा यानि कलरफुल लाइट आपको लगवानी है अच्छा मतलब कि आप मतलब कि समान खरीद कर देंगे या फिर हमको समान ले कर आना पड़ेगा खरीदकर इस समय जो लाइट की रेट चल रही है मतलब दो सौ दो सौ से शुरूआत है अब आप जितनी अच्छी क्वालटी के लें उतनी अच्छी क्वालटी की ले उतना ही रेट ज़्यादा होगा पंखा भी आपका नौ सौ से शुरूआत है आप उसके ऊपर जितना आप पेमेंट बढ़ाते जाएँगे उतना ही अच्छी क्वालटी का आपको पंखा मिलता जाएगा ओ तो आपको पड़ेगा चार से पाँच हजार के लगभग पड़ेगा आपको हाँ चार से पाँच हजार पड़ेगा अगर और उसमें एडवांस बहुत सारे पूरे यहाँ के फिल्टर्स आते हैं जैसे उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे लगाएँगे उतने ही जादे आपको फीचर्स मिलेंगे कुछ फैन में रिमोट वाला वो जो पंखा है बजाज का भी मिल जाएगा बहुत हाँ मिल जाएगा आपका चार हज़ार से बढ़िया वाला ऊ जो मतलब कि आप रिमोट वाला बता रहें पंखा जिससे आप माने बैठे बैठे कंट्रोल कर सकें तो उस वो आपको चार सौ हजार से शुरूआती है उस पंखे में बहुत सारे ऐसे आते हैं क्वालटी के जैसे कुछ में तो लाइटिंग भी लगी रहती हैं अगर वो चाहिए तो अवेलेबल हो सकते हैं वो बता तो रहा हूँ आपको कि चार हजार से शुरूआत हो जाएगा आप जितना ही अच्छा लगवाएँगे अब आपके ऊपर है यह कौन सी कैसी इस समय तिरसठ रुपये तिरसठ सौ रुपये का लग रहा है पंखा वो वाला जो लाइटिंग वाला है हाँ एक एक पंखा में हाँ इसमें लाइट आपकी दो सौ से शुरूआत है अब कौन सी आप लगवाऍंगे ऐंकर की भी आती है और बहुत सी सारी ऐसी कंपनियाँ हैं बहुत सी बढ़िया बढ़िया कम्पनी अब जो आप चूज करेंगे और कौन सा चूज़ करना चाह रहें वाला ऐंकर के आपके वही चार सौ से पाँच सौ में कम प्राइज वाला लगेगा ऐंकर का रहेगा वो उससे कम में दूसरा आएगा दूसरी कम्पनी का दो सौ हाँ फिलिप्स का आएगा वो महंगा थोड़ा पड़ेगा आपको पाँच सौ के लगभग पड़ेगा

हाँ लग जाएगा वो भी सीलिंग लाइट भी लग जाएगा बहुत सी सारी लाइटें हैं एक से एक लाइटे आती हैं गेमिंग लाइटे भी आती हैं कलरफुल लाइटे रहेती हैं आप किसमें कैसे उसे जलाना चाहते हैं कौन सा कलर जलाना चाहते हैं वो अपने चाहें तो अपने इस्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है नमस्ते नमस्कार